तुसें मी डोगरें बारे च पुच्छेआ तुस आपूं बी ते बच्चा डोगरे गै ओ तुसें एह् नेईं पता अस डोगरें आं खंड मिट्ठे लोक डोगरे आं साढ़ी केह् भला कुसै ने सिफत पुच्छनी साढ़ी कोई सिफत ऐ अस भब्बर शेर आं बाकी आह्ले शेर होंदे अस भब्बर शेर आं अस केह् नां डोगरे लोक आं असें सारे कोला पैह्लें अपना नाता रिश्ता भाईचारा ग्रां सभा सोसाईटी समाज असें गी बड़ा असें ई अपने लोकें कन्नै इन्ना प्यार ऐ आखने दी गल्ल निं अपनी डोगरी भाशा असें गी अपने प्राणें कोला बी जैदा प्यारी ऐ अस इसी बोलियै लोक स ब पढ़े दे अस भमै बड़े नेईं ऐ थोह्ड़े मते हैं अंग्रेजी बी जानने थोह्ड़ी उर्दू बी जानने हिन्दी बी बोली सकने संस्कृत बी बोली सकनें पर जिन्ना मजा असें गी डोगरी बोलियै औंदा ना असें गी किसे चीजा दी मजा नेईं औंदा गाने बाने बी दिक्खने फिल्मां बी सब दिक्खने सुनने पर चैन इन्ना चिर नेईं औंदा जिन्ना अपना कोई डोगरा कोई गाना नेईं सुने केह् नां ओह् गांदे नेईं गाना सै ओह् केह् नांऽ धारें धुड़ां पेइयां कंढिया पेआ बरसाला धारें धुड़ां पेइयां तुस सनाओ हां न्हाड़े अग्गे कोह्का अंग्रेजी के नां गाना जां कोई दूआ गाना जेह्ड़ा खड़ोंदा इं'दे अग्गें खड़ोंदा जेल्लै धारें धूड़ां दा नां लैओ ते इ'यां सेही होंदा कि धारां बड्डियां बड्डियां सैल्लियां धारां न जित्थै केह् नां बड्डे बड्डे वृक्ष लग्गे दे नं घा न फुल्ल न सब किश ऐ ते जित्थै माल बच्छू बकरियां भिड्डां बगैरा जेह्ड़ियां चरै दियां न ते दिक्खियै इ'यां केह् नां अक्खीं जेह्ड़ियां खुल्ली दियां खुल्ली दियां गे रेही जंदियां मन करदा इनें नजारें गी दिखदे गै रौह्चै ते इत कुतै नीलमां दे प्हाड़ न कुतै बड्डियां बड्डियां धारां न बड्डे बड्डे प्हाड़ जेह्ड़े चिट्टी बर्फू कन्नै इ'यां भरोचे दे न सेही होंदा कुसै बड्डियां बड्डियां चादरां चिट्टियां बछाई दियां ख'ल्ल जेह्ड़े ओह्दे केह् नां जगहां न ते उत्थै सैल्ले सैल्ले घाऽ दे इ'यां खेत न ओह् सारे ओह् सेही होंदा के अखें इत्थै थल्लै सैल्लियां कुसैै बड़े इयां रलै मिलै रंगै दियां चादरां बिछाई दियां न बड़ा समां सुहाबना बड़ियां जित्थै साढ़े इद्धर गर्मियां होंदियां उत्थै इयां रातीं बैल्लै कंबल रजाइयै दी लोड़ ते पौंदी गै पौंदी ऐ और और जेह्ड़े प्हाड़ ओह् केह् नां लोक तुआईं प्हाड़ें आह्लें पास्सै रौंह्दे उत्थै तां केह् नां स'ञां ते सबेरे सबेरे केह् नां माल बच्छा जेल्लै जंदे बौं सरी बजांदे जंदे गाना गांदे जंदे केह् नां बड़ियां उं'दियां साद्दियां नेहियां ड्रैस्सां न ओह् लोक बड़े साद्दे जेह् न साढ़ा खान पीन जेह्ड़ा बड़ा ऐ साद्दा नेहा हून कोई एह् नेह् साढ़े साद्दे खाने पीने करियै दुद्ध देहीं लस्सी मक्खन ते केह् नां घ्यो बगैरा जेह्ड़ा अस खन्नें ढोड्डा खन्ने मक्कें दी रुट्टी दा जेह्ड़ा मक्कें दा केह् नां मक्कें कन्नै बनदा कनक खन्ने बाजरा बी थोह्ड़ा मता खाई लैन्ने चौल खन्ने जेह्ड़ियां खेत्तियां बी अस आपें करने ऐसी गल्ल नेईं ऐ कि बजारा लेइयै गे खाना अपना अपना दाना पानी केह् नां पेहाइयै उस आटे गी अच्छी तरह छानी बनाइयै भी शैल गुन्नियै ते शैल रुट्टी बनानी ते शैल मजे कन्नै खानी रुट्टी पची बी जंदी भई गैसा दा नांऽ बी नेईं उस रुट्टी बिच भई गैस होई मिगी ते मिगी कैपसूल लोड़दा असें जेह्ड़ा डोगरें दा खाना पीना साढ़ा जेह्ड़ा साद्दा खाना असें गी न गैसें दा लोड़ न दवाइयें दी बी इन्नी जैदा इन्नी जैदा कोई साढ़े बिच बमारी बी नेईं ऐ ओह् केह् कारण ऐ नेईं बमारी होने दा साढ़ा बड़ा साद्दा खाना साग खाने दालीं खानियां छाह् खानी ढोड्डा खाना फुलका खाना एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै केह् नां किन्ना मतलब ओह् इ'यां फायदा होंदा इस करियै केह् नां जेह्ड़ा डोगरें दा साढ़ी डोगरी दा ते डोगरें दा कोई कुसै कन्नै मकाबला गै नेईं कोई एह् चाह् के अस केह् अस केह् नां इ'नें डोगरें कन्नै मकाबला करचै जेह्ड़े पानी न ओह् बी नेईं जरुरी मिनरल वॉटर नेईं अस पींदे दूए पानी जिन्नें किस्म दे अज्ज चले दे न ओह् नेईं पींदे अस बाइयें दा पानी पीन्ने खूहें दा ठंडा पानी पीन्ने बाइयें दा पानी पीन्ने खूहें दा ठंडा पानी साढ़ा नेहा पानी ऐ बाइयें दा खूहें दा असें गी फ्रिजा आह्ले पानी दी बी लोड़ नेईं पौंदी इं'दे अग्गें घड़ें दा इस्तेमाल करने घड़ा लाई ओड़ने रातीं भरी ओड़ेआ बडलै इ'यां होंदा जि'यां सच्चें गै फ्रिज्जा च रक्खे दा बर्फ जम्मी जंदी ऐ इं'दे च एह् साढ़ा खान पीन ऐ डोगरें दा ते बोल्ली पर असें गी अपनी गी में भी इ'यै आखङ असें गी बड़ा गर्व ऐ एह्दे कन्नै दी कोई दूई बोल्ली गै नेईं ऐ डोगरा आदमी जेह्ड़ा कुसै दूए आदमी गी इक बारी मिलग इन्ना अच्छा न तुस तुस करियै सद्दने होर किन्नियां भाशा न किन्नियां भाशां न जेह्ड़ियां मतलब इयां बड़ियां खड़ियां खड़ियां न इ'यां बोल्लियां न साढ़े डोगरें दी बड़ी मिट्टी बोल्ली ऐ भेश भूशा जेह्ड़ी साढ़ी बड़ी साद्दी नेही ऐ हून ते केह् नां लगे साढ़े बच्चे बी इ'यां जमाने कन्नै रलियै जि'यां जमाने गी दिखदे ओह् नेह् लगी पे टल्ले कपड़े लान पर साढ़े पैह्ले साद्दे लोक हे लम्मियां लम्मियां कमीजां सुत्थनां जेह्ड़ियां अज्ज सलैग्सां आखदे एह् अज्ज थोह्ड़ी न सलैग्सां एह् खबरै कदूं दियां न जदूं दे कोई डोगरे होङन सुत्थना लांदे मर्द बी जेह्ड़े हे पजामे लांदे हे लम्में लम्में कुर्ते लांदे हे सिरै पर साफा बन्नना जनानियें बड़े मलमलै दे दपट्टे जि'नें ई बड़ियां शैल कनारियां लग्गी दियां होंदियां रंग बिरंगे दपट्टे लेंदे हे सारे साढ़े बच्चे कुड़ियां जेह्ड़े हे बच्चे बड़ा सिर खट्टी खट्टियै रक्खना अज्ज आह्ला लेखा नेईं सब किश छोड़ेआ छोड़ाया पर एह् लोकें दे कसूर नेईं ऐ एह् समें दी मंग ऐ समें दे कन्नै जि'यां दुनियां बदलदी गेई बदलदी गेई डोगरें च बी काफी मतलब ओह् आए दा फर्क पैह्लियां गल्लां नेईं रेह्दियां

अज्ज ओह् बी की इकदम असें की की के लोकें कोल टाइम गै नेईं ऐ लोकें कोल बी कम्म काज ऐ नां डोगरे बेह्ल्ले ते नां शैहरी बेह्ल्ले कोई बी बेह्ल्ला नेईं इस बास्तै समें दी मांग गी समझदे समझदे समें दे मताबक चलना खरा ऐ